नमस्कार जी बताइए अच्छा और अच्छा मतलब कितनी वाइरिंग करवानी है

हाँ तो ख़र्चा दस हज़ार रुपया आ जाएगा

हाँ तो वाइरिंग का अलग लगेगा फ्रिज का अलग लगेगा पैसा फ्रिज में क्या ख़राब है तो जो है तो उसको देखने के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या कमी है क्या पैसा इसका लगेगा तो आपका कितना पड़ता है

अच्छा आपका घर है कहाँ पर तो ठीक है आकर देखते हैं कि कितना काम क्या है उसी से उस हिसाब से फिर बताएंगे

तो चलो दस दस चलो किसी को भेज के दिखाते हैं कितना काम है कैसा है देख लेंगे यह तो

तो वाईरींग पहली बार हो रही है कभी नहीं थी क्या अच्छा मतलब अच्छा तो एक दम नई वाइरिंग करवानी है तो वाइरिंग का समान सब आ चुका है तो अच्छा अभी आते हैं देखकर फिर बताते हैं नमस्कार